जोंनि जायगानि धोरोमारि दावबायथायनि गोहोम गोलैनायखौ बांसिन हिन्दु दोहोरोमाव नुनो मोननाय जायो जेरैहाय बाथौ धोरोम शिब भक्त खुलुमनाय जेरै सावन मासआव बलेबम अमरनाथआव थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो कामाख्या मन्दिराव जेरै आमतिसुवा बोथोराव दावबायनो थाखाय सुबुंफोरा ज' ज' थाङो उदैयाव अन फालिनानै जाया लोङा दावबायहैयो बुंनो थाङोब्ला हादरनाङै दावबायनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि हिन्दु दोहोरोमाव अमरनाथआव बलेबमनि दावबायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो बेयाव दावबायनो थांनाय सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मिरामिस जायो से दानमानिखौनो मिरामिस जायो अमरनाथ मन्दिराव थाङोब्ला बेसेबांबा गोलाव बेसेबांबा सम गावनि आथिंजों थाबायनानैसो मन्दिरसिमखौ मोनहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जायो दिनैसिमबो नाथाय आं थांफेरनाय जायाखै बा मेगनजों नुनायबो जायाखै खोमाजों खोनानायल' बिनिखायनो आं बिनि बाथ्रानि सोमोन्दै बांद्राय मिथिनाय जायाखै बा मिथिनो मोननाय जायाखै